हेल्ल' औ नोंथाङा बबेनिफ्राय खालामदों अह दं मोजाङानो

औ औ औ जोङो दायो एसे ससियेल वर्क हिसाबै समाजनि जे गामि जौगानायनि सायाव जों नोजोर होदों जों गुबैयै गामिनि गथ' गथायफोरखौ जोङो सोलोंथाय लाहोनायाव जोङो थुलुंगा होदों बेजों लोगोसे ओनसोलाव गोबां गोबां बायदि बायदि रोखोमनि हारि माहारिफोर थायो बिसोरजोंबो जोङो लोगो नांनानै कानेक्टिं माखासे समाज बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव लाखिनो थाखाय जों बिसोरजों मोजां सोमोन्दोआव थानानै खामानि मावो जोङो दायो समाजखौ जोङो सोलायहोनो थाखाय बायदि बायदि जोङो थांखि लाबोदों जेराव जोङो जों मिसन कुवालिटि इडुकेसननि सायाव जों खामानि मावदों गुनगोनां सोलोंथाय जों लाहोनो थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो नोजोर होदों जेराव जोङो बे सोलोंथायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्ट खालामदों जायनो जितु आनजादाव साबसिन नाम्बार मोन्दों बिसोरनो जोङो माबा मोनसे एन्कारेजमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोननो जोङो फिसा फिसा बरायलाइ बाउनानै बिसोरखौ जोङो इयुन फरायनायनि थाखाय जोङो थुलुंगा होदों लोगोसे न'ट अन्लि सोलोंथायनि सायावल' जों नायबाय थायालासिनो गुबुन गुबुन बायदिसिना जोङो जेरै

आथिखालाव जोङो दायो जोङो गामि ओनसोलावहाय बिदिनो गंफा गंफायै जों हाबनानै बे ओनसोलाव जोङो सांग्रांथि बेफोरबायदि मेल जों लादों जेराव जोङो लोंनाय जानाय बा फेग्रा बेसादनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों लोगोसे जितु थांना थानायाव जोंनो माखासे जिउ राहा नांगौ जायो बेनि थाखायबो आबाद बिथिङाव खामानि मावनो बा आबादाव गोसो होनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों आरो लोगोसे जायफोरानोकि गावबा गावनि जे सोरबा बिजनेस माबा फालांगि मावनो गोसो बिथांमोनखौबो जोङो थुलुंगा होदों दा बेबायदिनो जोङो गामियाव जाय जा गोसो बै खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो थुलुंगा होबोदों बेजों औ औ निस्सय बेखौ जे आथिखालाव औ आथिखालाव लाबोदों बिदिनो जोङो आथिखालाव जितु भारत सोरकाराबो बिदि स्वच्च भारत बिदिनो साखोन सिखोन खालामनाय माखासे हाबाफारि लाबोदों बेनि गेजेरावबो जोङो समाजारि जितु ओनसोलाव हाबनानै गामियाव हाबनानै बेफोरनि औ दे दे दे देह थेंक इउ देह